म्हाका एक दीस कुर्ता जाय आशिल्लो तो कुर्ता जाय म्हणून हांवें म्हाका बाजारांत वचपाक मेळूंक ना म्हणून हांवें एक दीस फ्लिपकार्ट म्हणून म्हज्या इश्टांनी सांगिल्लें सो त्या फ्लिपकार्टाचेर हांवें म्हजो कुर्ता ओर्डर करपाचें थारयल्लें सो तो एप घेवन हांवें कुर्ता ओर्डर करपाची ओर्डर करपाक सुरवात केली आनी तो एप घेतकच म्हाका थंयसर कुर्ता हें हांवें थंय टायप केलें आनी थंय म्हाका खूब अशें खूब अशें तरेतरेचे कुर्ता खूब रंगाचे कुर्ता आनी खूब वेगवेगळे सायजीचे आनी खूब अशे कुर्ता म्हाका थंयसर मेळ्ळे हांवें म्हाका जाय तो कुर्ता ओर्डर केलो आनी ती मेळ तो दोन दिसांनी मेळपाचो आशिल्लो आनी तें फ्लिपकार्ट ओर्डर करतकच थंय म्हजो प्रोडक्ट आसा तो म्हाका जाय तसो ओर्डर प्लेस केली आनी तो दोन दिसांनी म्हाका घरा म्हज्या घरा मेळ्ळो आनी तो पळयतकच सगळेंच हांवें चितिल्लें तसोच म्हाका कुर्ता मेळिल्लो आनी तें म्हणल्यार आनी हांव तो कुर्ता घेवन घालून हांव एक दीस जात्र जात्रेक गेल्लें आनी थंयसर सुद्दां म्हाका लोकांनी म्हाका विचारलें हांवें हो कुर्ता खंय घेतिल्लो आनी हांव तोच कुर्ता घालून आनी एक दीस म्हज्या इश्टा वांगडा भोंवपाक गेल्लें थंयसर सुद्दां म्हज्या इश्टांनी म्हणलें हो कुर्ता खूब असो बरो दिसता खंयच्यान घेतिल्लो खंय केन्ना घेतिल्लो तें हांवें तांकां सांगिल्लें आनी फ्लिपकार्टार तो कुर्ता घेतिल्लो अशें म्हणून तांकां सांगलें आनी ताची किंमत सुद्दां आमकां परवडटाली आनी तेमच्यांनी सुद्दां फ्लिपकार्टार वचून तशेंच तेमकां तरेतरेचे कुर्ता तांच्यांनी थंय ओर्डर केल्ले आनी तेमकां सुद्दां ते बरे कॉलिटी बरे दिसपाचे कुर्ता तेमकां मेळिल्ले आनी थंयसर म्हाका खूब असो म्हजो प्रोडक्ट आसा तो म्हाका बरो दिशिल्लो ताका लागून हांवें म्हजे वेगवेगळें कितें कितें म्हाका लागता जशें की कुर्ता आनी जिन्स म्हजी घडयाळ अशें तरेतरेचें वेगवेगळीं साधनां हांवें फ्लिपकार्टा वयल्यान ओर्डर करून घेतिल्लीं